आदै आं नोंनि माबा गारिखौ माबायाव कक्राझाराव थांनो भारा लांनायदोमोन आदैना सोलाबगोन ना सोलाबा थाय दाहाय मोनायाव थांनांगौ दंमोन आंना आमफ्राय भाराफोरखौ बेसे लागोनथाय आदैया आमफ्राय सोलाबाबा सोलाबाबथ' आंना थांथारनांगौ दं दा आदैना सोलाबाबा बेलेगखौ लांसैमोन आरो